जोंनि राज्योनि हारिनि हारिमुनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा होननानै बुङोब्ला मालाय गुबुन हारिफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरजों गोबां फाराग दङ मानोना जोंनि हारिनि बर' हारिफोरनि गानग्रा जोमग्रा होन गुबै गानग्रा जोमग्रायानो जादों दख'ना आरो जोमग्रा माला आरो होननानै बुंब्ला गुबुन हारिनि गानग्रा जोमग्रा मालाजों आरो जोंनि हारिनि मालाजों गोबां फाराग दं मानोना जोंनि हारिनि दोरोङारि हारिमुवारि गानग्रा मालाया जादों गुफुर गाबनि आरो गोलाव जायो नाथाय गोबां हारिनि गुबुन हारिनि मालाया जोंनि बादि जाया बिनिखायनो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय जि आरो मालाखौ जों गुबुन हारिनिया गोबां फाराग दं जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायफोरा गोबां सिमफोलै गाननायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गुबुन हारिनिखौ जों बेबायदि गाननाय जोमनायखौ जोङो नुनो मोना